असां पंहिंजा तस्वीरूं फेसबुक में इंस्टाग्राम में ऐं वाट्सअप में विझंदा आहियूं बाक़ी सोशल मीडिआ में ॿियनि में न विझंदा आहियूं ज़रूरत कोन आहे ऐं हुनजो मिसयूज़ बि न थियणु खपे